पहिले कृषिमे हम अपन बाबा अरके देखै छलियनि जे ओसब बरदके लऽ कऽ जाइ छलै बरद लए कऽ जाइ छलै ओइसँ हर जोतै छलै एगो हर रहै छलै ओइके साथ एगो चौकी रहै छलै एगो पालो रहै छलै जे दूनु बरदके कन्हापर देल जाइ छलै अखुनका समयमे देखै छियै जे लोक ट्रैक्टरसँ अपन खेत जोता लेलक पहिले लोक धानसँ धान काटैके लेल खुदे मेहनत करै छलै लेकिन अखुनका लोक जौन लगाकऽ अपन मेहनत कए लै छै पहिले सब आदमी अपने मेहनत कए कऽ जाइ छलै खेतमे पहिले खादके जमाना नहि छलै पहिले गोबर देल जाइ छलै खेतमे अखन तऽ लोक एतेक खाद दै छै अखन एतेक खाद दै छै जे खादसँ खेतो धीरे धीरे बर्बादे भेल जाइ छै पहिलुका लोक हाथसँ झारै छलै अखन फिलहालमे सब मशीनसँ झरबा लै छै मशीनसँ झरबाकऽ अपन काम कए लै छै अखुनका लोकके ई छै जे मेहनत करै नहि चाहै छै पहिले लोक बरदसँ जोतै छलै अखुनका आदमी ट्रैक्टरसँ जोतै छै तऽ वएह दिक्कत छै जे पहिलुका कृषि अहाँके बढ़िआँ होइ छलै आओर जेकी अहाँके खाद बिना खादके होइ छलै तऽ ओ स्वस्थ कृषि रहै छलै अखुनका कृषिमे छै जेना खाद देल जाइ छै तऽ खाद बीजपर तऽ ओ कृषि किछु जादा भऽ जाइ छै अनाज लेकिन अनाज जादा भेलाके बावजूद भी अखुनका कृषिमे तागत नहि छै पहिलुका जे कृषिमे अखुनका कृषिके इएह एगो दिक्कत छै पहिले जङ्गल जहन खूब रहै छलै जेकी बहुत मन सब छलै एखन धीरे धीरे पर्यावरणके सेहो लुप्त भऽ रहल छै आओर पर्यावरणके ध्यान देनाइ सबसँ जादा लोकके अतिआवश्यक छै से नहि कोइ ध्यान दऽ रहल छै